नमस्ते बताईए जी हाँ बताईए नही बताईए आप बताईए तो आईए बताईए क्या सुविधा चाहिए आपको हमसे जी हाँ देते तो हैं आप बताईए क्या चहिए आपको आपको कम से कम तीन हजार रुपया लग जाएंगे आप मिश्रिख से ऑटो लीजिए आप नीमसार पहुंचिए नीमसार में ऑटो कहिए हमें ललिता मन्दिर उतार दें ललिता मन्दिर में आप माता रानी तीर्थ पर जाईए मार्जन लीजिए वहाँ से प्रसाद लीजिए ललिता महारानी को चढ़ाईए दर्शन करिए फिर आप हनुमान गढ़ी टहलाएंगे अन्द्रा आश्रम ले चलेंगे और आपको खाटू श्याम ले चलेंगे वहीं से टहलाएं बहुत अच्छा है बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं बहुत देखने में बहुत अच्छा हाँ देवदास आश्रम भी है देव पुरी भी है जहाँ आप जाना चाहे वहाँ टहल सकते हैं हाँ वहाँ कमरा आपको होटल भी मिल जाएगा वहाँ धर्मशाला भी है हाँ एसी कूल भी मिलेगा आपके पास पैसे न हो तो धर्मशाला भी है आप वहाँ ठहरना चाहते नहीं ठहराने की तो पड़ेगी सब कहीं जाओगे आप सब सुविधा लोगे तो पैसे तो पड़ते ही हैं हाँ खाने को मिल जाएगा वो नहीं आप जो चाहे हर व्यवस्था चाहिए हमें खाने में वो नहीं आप आप दो तीन दिन जितना आप समय लगाएंगे एक स्थान पर उतना जल्दी नहीं हो पाएगा आप एक आप जो चाहे ऑटो का भाड़ा थोड़ा कम पड़ता है टैक्सी का ज़्यादा पड़ता है ई रिक्शा का उसका भी अलग से चार्ज पड़ता है आप जिस जिसमें आपको सुविधा चाहिए वो बता देना हाँ आप कॉल करिए किसी नमस्ते